जय झूलेलाल वैसे त अॼुकल्ह सभिनि खे शिक्षा में अ वरी चढ़ी बढ़ी चढ़ी करे भाॻु वठिणो खपे और बहन बेटिन खे या दोस्तनि खे जंहिंखें बि पढ़ाइणो आहे त मां त कोशिशि कदंमि की वधीक खां वधीक सभई छोकरियूं भेनरियूं पढ़णु और पढ़ण ज़रूरी आहे इन करे की अ अॻियां वञी करे पंहिंजी जिंदगी में असांखे कहिड़ी मुश्किलन जो सामनो करे सघिबो अ करे सघिबो आहे हीअ कंहिंखे बि ख़बर न हूंदो आहे अगरि छोकिरी पढ़ियलु लिखियलु हूंदी त हूअ पंहिंजे पेरनि ते भीह करे पढ़ी लिखी करे पंहिंजे पेरनि ते भीह करे किथे बि वञी करे नौकिरी करे सघंदी आहे पंहिंजे जीवन जो खाइण पीअण जो खर्चो पंहिंजे रहण जो खर्चो पंहिंजे परिवार जो खर्चो आसानी सां उठाइ सघंदी आहे इन करे छोकिरिन जो भेनरुनि जो पढ़ण ॾाढो ज़रूरी आहे हा इहा बि सच ॻाल्हि आहे की अगरि छोकरियुनि खे असां पढ़ाइण जी या शिक्षा ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं त उनमें ॾाढी कठिनाइनि जो सामनो असांखे करणो पवंदो आहे जीअं की घर जा जेका मर्द माण्हू हूंदा आहिनि हूअ कोशिशि कंदा आहिनि की छोकिरियुन खे घर में वेहारियो उन्हनि खे घर जा कम सेखारियो पढ़ाई करे छा कंदी घर में झाड़ू पोछा करण सेखारियो ॿासण ॿुहारा करण सेखारियो सभिनि जी मरदनि जी सोच अहिड़ी हूंदी आहे इन तरीक़े जा असांखे सामना करणा पवंदा आहिनि या वरी पेसा न ॾींदा आहिनि ॿारनि खे की हा की तव्हां वञी करे शिक्षा वठी सघो इन करे छोकिरियुन जे लाइ हाणे ऐं सरकार जी तरफां हिक कदम बि खयों अथन की फ्री शिक्षा छोकिरियुन खे ॾींदा आहिनि त हुनजो ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे छोकरियुन खे त इन करे घर जी अगरि घर जी तरफां ॾिसूं त मेन जेको ॾिसूं था हूअ घर वारा ई मां भेंण खे रोकिंदा आअहिनि की छोकरियुन खे पढ़ाए करे छा कंदासीं शादी करे अॻिले घर में हली वेंदी पढ़ाई करण जी एतिरी ज़रूरत कोन्हे लेकिन छोकिरियुन जी शिक्षा शिक्षित थियण ॾाढो ज़रूरी आहे उन्हनि जो पढ़ण ॾाढो ज़रूरी आहे पढ़ी लिखी करे अगरि पंहिंजे पेरनि ते खड़ी थींदी त पंहिंजे जीवन जो यापन हूअ ॾाढी आसानी सां पंहिंजे पाण करे सघंदी